हमरा आओरके उमर जे हइ से साठि पैँसठि तऽ उमर भैए गेल हँ लेकिन हमरा आओरके जे पिताजी छलखिन से बचपने से से अपन पेड़ पौधा लगबै छलखिन रहै अपना जेभी जीवनमे ओ अपन व्यतीत अपन समय कहै छलखिन तऽ हमसभ तऽ ओकर धिआपुता भेलिए लेकिन धिआपुता छिए तऽ आब धिए वएह समय से चलबै लेकिन पिताजीके जे हमसभ जे देखलहुँ ओहि मोताबिक से पेड़ पौधा अपन जहाँ तहाँ अपन लगबै छिए आओर जे खेतीबाड़ी जे सिखेलखिन ओहो मोताबिक से हम अपन खेतीबाड़ी कऽ कऽ अपन जे हम अपन जे भी जीवन व्यतीत करै छिए पेड़ पौधा जे हइ से लगेबै से ओतेक हमरा आओरके उपर क्षमता नहि हइ जमीनके जे पेड़ पौधा लगा सकी लेकिन जतबे जमीन छै ओ ओतबेमे तऽ जे जतेक हमसभ पिताजीके देखलिअनि ओहि मोताबिक से ओ अपन समय हम अपन व्यतीत कऽ रहलिए पेड़ पौधा लगा रहलिए या अपन फसल अपन उगा रहलिए हँ अपन जे हइ से अपन जे हइ से भरपाइ अपन कऽ रहलिए हँ धीरे धीरे अपन बस